असांजी स्वास्थ्य खेत्र जे अंदरु घणेई प्रकारनि जा डॉक्टर आहिनि जीअं त गले जो डॉक्टर डायबटीज़ जो डॉक्टर नक गले जो नक गले जो डॉक्टर साइक जो डॉक्टर अखियुनि जो डॉक्टर ॾंदनि जो डॉक्टर ॾाढा अलॻि अलॻि डॉक्टर असांजी खेत्र में आहिनि ऐं उन्हनि क्षे डॉक्टरनि खे ट्रेनिंग ॾई वई हूंदी आहे जेकी शैक्षणिक संस्थान में ॾेई वेंदी आहे उहे शैक्षणिक संस्थान हुन में डॉक्टर नर्सुनि खे ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि असांजे भरिसां असांजे शहर में जेको ट्रेनिंग सैंटर आहे उहो इस्पतालि बि आहे पहिरियों जवाहर लाल नेहरु मुख्य चिकित्सालय जिते डॉक्टर वॾा वॾा नंढनि डॉक्टरनि खे ऐं नर्सियुनि खे ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि ॿियो आहे नर्सिंग होम सन्त फ्रांसिस नर्सिंग होम में नर्सूं ट्रेनिंग वठंदियूं आहिनि उते पढ़ाई थींदी आहे ऐं ट्रेनिंग बि ॿारनि डॉक्टरनि खे ऐं नर्सियुनि खे ट्रेनिंग कंपाउंडरनि खे ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि